हां में ते मतलव इक मेरे म्हल्लेदार कुड़ी गै ऐ असैं इक अपनां कारोबार शुरु कीते दा जेह्का मतलव फोनै अप्पर करने होने आं आन लाईन कम्म आखदे जिसी अज्ज कल उसी अस ओह्दे पर करने होने आं में अपने परिवार गी बी ओह्दे बिच्च जो़ड़े ते मतलव ओह्दादै बिच्च असैं केह् करनां होदां फ्ही अग्गैं अग्गैं असैं चीज बधानी होंदा चीज ते ओह् में मतलव कि बड़ा गै सक्सैस फुल्ल कीती मिगी उन्नै असें गी बड़ा फायदा दित्ता दित्ता जेह्ड़ा इस म्हल्ले दी कुड़ी ही उन्नै असेंदी दस्से ते में ते मेरी भैन नै सारे टब्बरे गी जुड़ाया नहाड़े कन्नै जेह्का बड़ा बैनिफिट्ट बड़ा गै जादा जेह्का असेंगी नहाड़ा फायदा होइया में एह्दे बिच्च बीह् पंज्जी ज्हार रामै कन्नै कमाई ओड़नी एह् में अपना कारोबार शुरु कीते दा हा एह्दै कन्नै ते एह्जदै बिच्च में अपना टब्बर बी जोड़े दा ऐ